हून अ'ऊं तुसेंगी सनानियां जेल्लै मेरे घर कोई पूजा होंदी जां किश होंदा ओह्दे दरान केह्ड़ा जेह्ड़ा अस खास चीजां दा अस पालन करने ओह् ऐ जेल्लै कोई दिवाली होंदी ओह्दे दरान अस पालन रक्खने आं के दिवाली दी जेल्लै पूज़ा होंदी ओह्दे च चांदी दा सिक्का जरूर होऐ एह् स्हाड़े हिन्दू हिन्दू धेयारें बिच्च मन्नेआ जन्दा चांदी दा सिक्का अस पूजा दे दरान रक्खना गै रक्खना ते मेरे घर एह् रखदे गै रखदे जेल्लै बी दिवाली आंदी